में अपनी कुकिंग दा थुआढ़े कन्नै अपना एक्सपीरियंस जेह्ड़ा ऐ ओह् शेयर करनी आं में तुसें गी सनान्नी आं के मिकी कुकिंग इन्नी ज्यादा पसिंद ऐ और मेरा कुकिंग जेह्ड़ा ऐ मेरा पैशन ऐ ते मतलब मनै कन्नै अगर कोई बी चीज करो ते ओह् अच्छा ही अच्छी ही होंदी ते सारे शा पैह्ले मैं तुसें गी अपनी स्ट्रैटेजी जेह्ड़ी ऐ पैह्ली मेरी स्ट्रैटेजी एह् ऐ के में पूरे मन कन्नै दिलै कन्नै रुट्टी बनान्नी आं जेह्ड़ी कि स्वाद बी होंदा ऐ आखदे नी मनै कन्नै तुस किश बी कम्म करो ते ओह् अच्छा ही होंदा ऐ और उसी सुाद बी औंदा ऐ ते में पूरे मनै कन्नै जेह्ड़ा ऐ कम्म करनी अपना कुकिंग दा ते मतलब मेरी कुकिंग जेह्ड़ी ऐ म्हेशां अच्छी गै होंदी ते ते अगर साढ़े घर पैह्ली ते साढ़े घर कोई बी रिश्तेदार जेह्ड़े हैन ओह् औंदे ते मेरे घरै आह्ले मिकी गै लांदे रुट्टी बनाने बट एह् ऐ के मिकी थोह्ड़ा में थोह्ड़ी आलसी बी आं ते थोह्ड़ा आलस बी औंदा ऐ पर मतलब कुकिंग आस्तै ते मेरा पूरा मतलब मेरा पैशन ऐ ओह्दे बाद मै तुसें सनानी आं अगर कोई ज्यादा लोक जेह्ड़े न साढ़े घरै गी औंदे न फॉर एक्साम्प्ल की दस बारां लोक जेह्ड़े न मेरे घरे गी आवा दे ते मिकी जल्दी जल्दी रुट्टी बनानी उं'दे कन्नै कम से कम पन्दरें मैन्टे बिच उंदी रुट्टी जेह्ड़ी ऐ त्यार करनी ते मै सारे शा पैह्ले ते दाल गी असें बुआइल करना ओह्दे च केह् करना दाली बिच तेल ते लून पाइयै उसी बुआलने छोड़ी देना ओह्दे बाद मतलब पन्दरां मैन्टे च ओह् गली जानी मतलब पन्दरां नी पर हां पन्दरां मैन्टें च ओह् गली जंदी क्यूंकि लून पाइयै जेह्ड़ी दाल ऐ ओह् बहुत जल्दी जेह्ड़ी ऐ गली जंदी ओह्दे बाद में जेह्ड़ा ऐ उस्सी दाली गी तड़कना किन्ना ही टाइम लगदा ते जल्दी बनी जंदी ओह्दे बाद चौल दा ते किश नी होंदा ऐ चौल गी सिर्फ इक दो तिन्न सीटियां औंदियां ते चौल बनी जंदे ते ओह्दे बाद एह् मेरी स्ट्रैटेजी इ'यै रौंह्दियां न के म्हेशां कुश बी चीज गालनी होऐ उदे बिच तुस लून पाई लाओ तेल पाई लाओ ते ओह् जल्दी पंज मैंटे दे अंदर अंदर ओह् गली जंदी ते मतलब इक बारी केह् होआ हा साढ़ै घर किश किश पता नी हां साढ़े घर जेह्ड़ी मेरी दादी हियां ओह् बमार होई दियां हियां ते ते उ'ने लेइयै उधमपुर आवा दे हे ते बड़े ज्यादा मतलब साढ़े रिश्तेदार बी बड़े नेईं ते सत्त अट्ठ लोक जेह्ड़े हे ओह् उं'दे कन्नै आए ते मतलब घर सिर्फ में ही ते मतलब सारा रुट्टी शुट्टी दा में गै करना हा ते मिकी आखेआ उ'नें कि अद्धे घंटे बिच तुसें रुट्टी त्यार करनी में केह् कीत्ता में दाल लैती दाली बिच लून पाया तेल पाया इक साइड गालने छोड़ी दित्ती इक साइड चौल छोड़ी दित्ते फिर नुआढ़े बाद में चटनियां बनाइयां क्यूंकि दाल गलने टाइम लगदा ओह्दे बाद में थोह्ड़ा रायता बगैरा बनाया ओह्दे बाद बस दाल मेरी पन्दरें मैंटें अंदर अंदर गली ओह्दे बाद चैैैैैैौल मेरे बनी गे में चौल साइड उप्पर कीत्ते दाल लैती दाल तड़की और मतलब में बीह् मैंटें बिच में रुट्टी जेह्ड़ी ही मेरी त्यार होई ही ते मेरा इयै फास्ट बी बनानी आं ते दाल जेह्ड़ी ऐ दो मिंट दा कम्म होंदा मतलब

और मिकी जिन्नी जल्दी होई सकै में उन्नी जल्दी रुट्टी बनानी बनाई छोड़नी मेरी स्ट्रैटेजी इ'यै रऔंह्दी के मतलब मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी खास कोई है नी ऐ बट इ'यै के मेरा कुछ दाल बोआलनी होऐ जां आलू बुआलने होन उदे बिच नमक पाओ ते उदे बिच तेल पाओ बस देटस इट सेट होईया